हिकु दफ़ो मां जीअं मूंखे ड्रॉइंग करण जो ॾाढो शौक़ु आहे त मां हिकु दफ़ो झूलेलाल जो फ़ोटो ठाहियो एतिरो त सुठो फ़ोटो ठहियो मुंहिंजो कि छा मां तव्हां खे ॿुधायां मुंहिंजी माउ त ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थी वई चयांई के हाणे त मां हिन खे पंहिंजे मंदर में रखण थी चाहियां त पोइ हीअं त कोन रखिबो मुंहिंजी ड्रॉइंग वञी करे फ़ोटोक़्रोफ़ फ़ोटो कॉपी कराए उन खे ऐं फ़्रेम कराए ऐं मंदर में टंगियईं एतिरी त सुठी मूर्ति लॻे टंगण खां पोइ छा ॿुधायां सुहिणी एतिरी सुठी हुन जो रोश ई वधी वियो जीअं त उन खां पोइ मुंहिंजे मां मूंखे एतिरो चयाईं के हाणे त तुंहिंजी ड्रॉइंग ॾिसी करे मूंखे ॾाढो गर्व थो महिसूसु थिए तोखे ॾिसी करे त तूं मां उन खे वधारो कर अॻियां घणेई मां उन खां पोइ चित्र ठाहिया सभु सभिनीनि एतिरी तारीफूं कई जीअं मुंहिंजा स साहेड़ियूं ईंदियूं साहेड़ी ईंदियूं हुई घर में हूअ चवंदी ई केरु ठाहियो आहे ॾाढो सुठो पियो लॻे छो कि लॻंदो त हो न कि कंहिं ठाहियो ई आहे हिन खे हा न ईअं लॻंदो कोन हो कि ॿाहिरां कंहिं वरितो आहे त ॾिसंदी हुई त ॾाढो तारीफ़ु कंदी हुयूं त ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशी थींदी हुई कि मां हेतिरा सुठा चित्र ठाहे थी सघां पोइ हुन खां पोइ मां घणेई चित्र ठाहिया ऐं हुन खे मां अॻियां वधाइण जी कोशिश कई छो कि मुंहिंजी ड्रॉइंग जॾहिं हेतिरी सुठी आहे त पोइ मां सोचियो कि हिन खे मूंखे वधाइणु खपे ऐं घणेई फ़ोटो फ़्रेम मां करायां ऐं घणई हुन खे मां पोइ अॻियां माण्हुनि खे बि ठाहे ॾींदी हुयमि जंहिं खे जंहिं खे वणंदो हुननि खे बि ठाहे ॾींदी हुअमि त इन तरीक़े सां मां घणेई ड्रॉइंगूं ठाहियूं